नमस्कार मैम मुझे आप आप कहते यह ट्रैवल एजेन्स बोल रही हैं आप आप गाड़ियाँ बुक कराती हैं हम हम पहली बार हरदोई में आए हैं तो मुझे यहाँ के मन्दिरों को को घूमना है मन्दिर में जाना है वहाँ दर्शन करने हैं घूमना है तो हमारे साथ कई लोग हैं ठीक है तो तो ट्रैवलिंग का आप कितना लेती हैं अच्छा मिनिमम गाड़ी मिनिमम गाड़ी का क्या रेट है आपके यहाँ का मतलब बुकिंग का क्या रेट है मुझे पूरा हरदोई घूमना है ठीक है तो चार पाँच हज़ार में आप सारे मन्दिर मन्दिर मुझे घुमा देंगी या तो ठीक है तो अब यह बताइए मैंने सुना है हरदोई की लास्ट में बिहानी रोड पर एक सकहा मन्दिर है उसकी मानता बहुत है शंकर जी का मन्दिर है उसकी मान्यता बहुत है तो सावन में यह कहते हैं कि वहाँ पर सोमवार को हर एक जो रुद्राभिषेक होता है वह अलग अलग तरीके से होता है तो आप क्या सोमवार तक हमको घुमा देंगी रुद्राभिषेक मैं उस दिन करना चाहती हूँ वहाँ पर तीन दिन के लिए एह तीन दिन के लिए आपको मैं आपको अपनी गाड़ी मुझे देनी पड़ेगी

जो चार्जेज़ आपको देने तो क्या आपकी गाड़ियों में ए सी है और ए कितनी सीट वाली गाड़ियाँ होंगी आपकी जैसे मुझे हम लोग छः सात लोग हैं तो थोड़ी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए ए सी हो थोड़ा कम्फ़र्टेबुल हो बैठने में तो गाड़ी ज़रा अच्छी लगेगी बैठने में चलने में हाँ तो मुझे इसी ठीक है तो कोई साथ में गाड़ी दोगी आप हमको घूमने के लिए या ड्राइवर दोगी नहीं तो गाइड भी दोगी आप हमें गाइड करने के लिए कुछ जैसे हम जिस जगह पर जाएँगे हमको कोई बताएगा नहीं तो हम जानेंगे कैसे इसकी क्या मान्यता है कैसे पूजा जाता है कैसे क्या किया जाता है यहाँ और तो आप इस तरीक़े कोई गाइड भी हमारे साथ कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जैसे हाँ हाँ तो इस तरीक़े के लोग मुझे चाहिए कि मुझे जो गाइड कर सकें मन्दिर को बारे में मुझे बता सकें हएं तो ज़रा आराम हो जाएगी मुझे ठीक है मैम आइएगा आप हाँ नमस्कार